हमारे क्षेत्र में मुख्य मृत्यु दर का कारण यहाँ का बढ़ता हुआ प्रदूषण है क्योंकि यहाँ पर प्रदूषण और धूल बहुत अधिक मात्रा में है जो कि यहाँ के वातावरण में दिन भर फ़ैली रहती है यहाँ पर इतने ज़्यादा धूल का मात्रा है कि यदि खुले आसमान मे कोई चीज एक या दो दिन के लिए रख दिया जाए तो आप उसका रंग भी पहचान नही कर पाएंगे कि वह किस रंग का था यही है यहाँ के बढ़ते हुए मृत्यु दर का मुख्य कारण इसके अलावा यहाँ पर बाल मृत्यु दर बहुत ही कम है उससे हमें कोई परेशानियाँ नही होती हैं और हाँ यहाँ पर शिशुओं के लिए सारे टीकाकरण आम मात्रा मे उपलब्ध होते हैं यहाँ की जो आशा होतीं है वह घर घर जाकर बच्चों को पोलिओ भी पिलाती है और अलग अलग टीकाकरण को भी कर देती हैं जिससे बच्चों को बड़े होने में देखभाल प्राप्त होता है